ہیلو آپ لائبہ ہوٹل سے بول رہے ہیں کیا ہاں لائبہ ہوٹل سے بول رہے ہیں آپ کے ہوٹل میں کھانا جو ملتا ہے ہم کو کھانا آڈر کرنا ہے بریانی کباب کے ساتھ اور وہ ہو گیا لیگ پیس جو بھی ہے بریانی چاہیے ہم کو آپ لے کے آ سکتے ہیں کیا ہاں ٹھیک ہے آپ کو ایڈریس بتا دیتے ہیں ہم ایڈریس پہ جو ہے نا چلے آئیے گا ٹھیک ہے ہاں ایڈریس جو ہے سیدھا جو ہے وہاں سے پہلے عیدگاہ چوک پہ آئیے گا عیدگاہ چوک سے ادھر ناکچ پڑتا ہے ادھر پرنواس پڑتا ہے ادھر مت جائیے گا سیدھا آپ کو جو ہے یہاں پچھم محلہ آنا ہوگا پچھم محلہ لے کے چلے آئیے گا